ہلو اگروال ریسٹورنٹ جی ایکچولی میں شبلی صدیقی بول رہا ہوں میں نے آپ کے یہاں آڈر دیا تھا کھانے کا میرا سفر لمبا ہے اور میں چاہتا ہوں سفر کے دوران اگر مجھے کھانے کی ضرورت پیش آئے یا سفر پورا کرنے پر کھانے کی ضرورت پیش آئے تو کھانا گرم رہے ٹھنڈا نہ ہونے پائے لہٰذا برائے مہربانی آپ اس کی اس طرح کی پیکنگ کیجیے کہ کھانا دیر تک گرم رہے شکریہ